पावसांच्या दिसांनी कांय फावट घराच्या आशी आशी कुशीक कितें जी वस्तू आसता तातूंत उदक सांचून उरता आनी तातूंतल्यान डेंग्युचीं जावं मलेरियाचीं लागण जावपा सारकी मच्छरांची पैदास जावपाक सोदता शकता अश्या वेळाचेर आमी त्यो वस्तू जी आसा ती उमथी घालून तातूंतल्यान जे उदक आसा ते वारोवपाची गरज आसा जावं सांजे वेळची घरांन धुंवरी घालप धूप घालप अशें तरेच्यो पद्दतीं आमच्यानीं आपणावपाक येतात त्याच वांगडां सांजेची पांच जाली म्हणटकीर घराचीं जनेलां दारां बंद दवरप आनी शक्यतो खोबरेल तेल जावं ओडोमस सारक्या गजालींचो वापर करप आनी ह्या जावपी दुयेसां पासून पयस रावपाचें आमच्यांनी करपाक येता